اولا کیب سروسز جی میم میرے پاس کچھ پرومو کوڈ ہے تو اس کے ذریعے مجھ کو کچھ رعایت ملے گی نہیں میم میں میرے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اکثر میں ٹریول کرتا ہوں میں آپ کا کانسسٹینٹ ریگولر گراہک ہوں تو مجھے کچھ تو رعایت ملنا چاہیے نا میم نہیں ٹین پرسینٹ کا تو میرے پاس ڈسکاؤنٹ کوپن کوڈ ہے اب آپ کی طرف سے کیا دیں گے آپ میرا ٹریولنگ وہ دیکھ لیجیے بکنگ میں کتنی بار کیا ہوں کتنی بار کیب یوز کیا ہوں جی میرا نمبر یہی ہے جس سے بات کر رہا ہوں میم نہیں نا میم کوئی ڈسکاؤنٹ جو اوبیر والے تو آلریڈی فرسٹ یوزر کو ففٹی پرسینٹ پہ بھی دینے کو راضی ہیں سیکنڈ تھرڈ رائڈ رائڈ کو فورٹی پرسینٹ بھی ڈسکاؤنٹ دینے پہ راضی ہیں میں اب آپ لوگ کا ریگولر کسٹمر ہوں فرینڈس کے ساتھ بھی آتا جاتا ہوں فیملیز بھی لے کر جاتا ہوں میں ریگولر آپ کا گراہک ہوں اس حساب سے تو آپ کو مجھ کو ففٹی پرسینٹ کا آفر دینا ہی چاہیے میم آپ میری جرنی دیکھیے نا میم میری فریکوینسی یہ ہوئی نا بات ٹھیک ہے میم تھینک یو ویری مچ میں بک کرتا ہوں